मैंने पिछले दिनों पहले कुर्ती ली थी मैंने कुर्ती मीशो से मंगवाई थी कुर्ती का कपड़ा व क्वॉलिटी बहुत अच्छा था तथा कपड़े का कलर भी धोने पर नही निकलता था कुर्ती देखने और पहनने में भी बहुत अच्छी थी कुर्ती के ओर्डर के समय दिखाए गए उसके हिसाब से कुर्ती समय पर पहुँच गई जैसा कि हमें मोबाइल में कुर्ती के बारे में दिखाया गया था वैसा ही कलर व कपड़ा तथा सब कुछ हूबहू देखने को मिला कुर्ती में